ہندوستان کے مختلف مختلف حصوں میں جو ہے ساڑی پہننے کا رواج ہے عورتیں جو ہیں بڑی تعداد میں ساڑی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتی ہیں تو میں اگر بات کروں یہاں ہمارے یہاں کے کسی کاروبار کی مئو کے کاروبار کی تو مئو کا کاروبار جو ہے وہ ساڑیوں کا ہی کاروبار ہے یہاں کا کاروبار ساڑی پر منحصر ہے یہاں ساڑیاں تیار کی جاتی ہیں پاور لوم پر ہینڈ لوم پر اور یہ ساڑیاں جو ہے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ مشہور ہیں اور یہ یہی ایک ایسا بزنس ہے ایک ایسا کاروبار ہے جو بڑا ہی ہمارے یہاں کمیونٹی میں ہمارے سماج میں فیمس اور کامیاب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پیسے والا شخص یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ اس کاروبار کو کرتا ہے اور جو ان سے کمتر طبقہ ہے وہ اس کی بنائی کا کام کرتا ہے جیسے پاور لوم پر ایز اے بنکر کام کرتے ہیں